हें पळय म्हाका नवो फोन घेवपाचो वेळ आयला म्हजे कडेन पयलीं सध्या आसा तो आय फोन आसा आनी तो हांव बदलपाक सोदतां आनीक म्हाका दिसता की हांवें परत आयफोनूच न्हय वा तितकोच म्हारग दुसरो फोन घेवचो न्हय हांवें मातसो कमी दराचो फोन घेवचो आतां तूं म्हणटाले की कमी दराचो कित्याक तेचे फाटल्यान कारणां आसात एक तर इतकी वर्सा हांव मोबायल वापरतां आनी हांवें एक नोटीस केलां म्हजे नदरेक आयलां की खंयचोच फोन तुका दोन तीन वर्साच्या वयर येना तूं कसोय वापर कितलें बरें तरेन वापर खंय सांबाळून वापर तो तुका दोन तीन वर्साच्या वयर केन्नाच येना आनी हाका लागून म्हाका दिसता की तूं तें पयशें जितलें घालता मोबायल घेवपाक तें पयशें तुजे वेस्ट वतात म्हणटकूच तूं एक धा हजाराचो फोन घे पंदरा हजाराचो फोन घे वीस हजाराचो पोन घे तीस शाठ अंयशी लाख देड लाख दोन लाखान सुद्दां जर तुवें फोन घेतलो जाल्यार तुका तो